म्हाजे नांव अजिंक्य वासुदेव नायक हांव सात जानेवारी एकोणशें णव्वदान जल्मलो म्हाका आवयन बापायन बरें मोगान आनी उत्साहान वाडयलो हांव धाव्वी पर्यंत शिकलो म्हाका आवयन बापायन बरें शिकपाक बरें गूण दिवपाक सगळें प्रयत्न केलें म्हाका नाचपाक आवडटा पोंवपाक आवडटा म्हाका खेळपाक आवडटा फिरपाक आवडटा म्हाका पयस पयस नवीन नवीन जाग्यार वचपाक आवडटा म्हाका कोणाक दुखोवपाक लायक ना हांव कोणाक कोणाचेर रागार जायना अशें म्हाका दिसता की हांव कोणाकच वायट करना